में बिजय कुमार बार्ड नम्बर इक सिडा खोरला पचांयत में काफी सारियां आइटमां जेहडियां हैन में बनान्ना होन्नां में बड़ा शौकीन आं ते बड़ा इक शौक जैसा बी ऐ जेहदे च में ब्याह कार्जे च जां कोई धाम धूनि छोटी मोटी जेहड़े बी फंक्शंन पार्टिया होंदियां ओहदे बिच असें गी इंनबाइट करदे न बड़े चाहें कन्नै सददे न जेहदे बिच असें है इक मौका दिंदे ना कि तुस अच्छी कोला अच्छी वेराइटी बनाइयै साढ़े कन्नै शेयर करो अस उनें ई इक काफी पसिदां चीज ऐ जेहड़ी मोमस ऐ एहदे च सोमसे बगेरा जेहडे बी ऐन आसें अपने हत्थें कन्नै अपनी कारीगिरी कन्नै एह बनेइयै उनें लोकें गी जेहड़े महमान साढ़े आए दे होंदे अस उनेंगी बड़े चाहें कन्नै उंहेगी खलाने ते और बड़ पसंद बी करदे ना एहदा कोई बडा बड्डा तरीका नेईं ऐ जेहड़ा बड़ा जल्दी कोला जल्दी चीज बनी जंदी ऐ और ब्याह कारजे गी अस काफी सारे रसोइयां रुट्टिया जेहडियां बनान्ने आं जेहदे च साढ़ा डोगरी कल्चर साढ़ा जियां भठोरु होई गे हैन मैदे दे जेहड़े भठोरो बनान्ने आं अस राजमां चौल बनाने आं दालां बनान्ने मटर पनीर बनान्ने आं बड़ा अच्छा जो बी ऐ में इक कारीगिर समझो चाहे कुछ बी समझो में बड़े अच्छे तरीके कन्नै बनाइयै और ढेड सौ बंदे दा खाना त्यार करियै बड़े अच्छे तरहां कन्नै ते लोक आखदे बड़ी अच्छी चीज बनी ऐ ओर लोक साढ़े हत्थें दा खाना जेहड़ा परोसदे न बड़ा खुश होंदा ऐ असें बी इक गर्व महसूस होंदा ऐ कि साढ़े हत्थें दा अच्छा शैल कारीगिरी ऐ साढ़े हत्थें दी इक कला आहले लोक जेहड़े बड़े चाहे चाहे जेहड़े बार बार असें गी बलांदे न के तुस लो जी असेंगी बनाई देओ मोमस बनाई देओ जी आ देओ असेंगी समोसे बनाई और काफी सारी रसोइयां बनाने हून साढ़े नबरात्रे बिच असें काफी सारे दुकान आह्ले सददे न के असेंगी इक दड़ौऐ दे पकौड़े बनाई देओ असेंगी ओह्कड़ा पकौड़ बनाई देओ आलू बनाई देओ बड़ा अच्छे ढंग तरीके कन्नै अस कोई इदां खाना त्यार करने आं जियां हून फलवार ऐ जिसी आखदे ना ओह् असें इनें गी बनाइयै बड़े अच्छे तरीके कन्नै इनें लोकें गी अस पेश करने आं बड़ा अच्छा मीं शोक बने दा कि में अपने ग्रां बिच काफी सारे रिश्तेदारें च जाइयै अस अह नेहियां रसोइयां रुट्टियां बनान्ने आं क्योंकि अस देहाती लोग आं डोगरी कल्चर अस बड़ा धार्मिक रुट्टियां बनान्ने सगले आहली दाल जेहड़ी ऐ इक बड़ी अच्छी इक फैमस चीज बनदी ऐ और साढ़े ग्रां च इयै गै चलदा के डाह्नै उप्पर रुट्टी बनान्ने आं नां के भट्ठियै रा अस बड़ी अच्छी चीजां होंदियां सगले दी दालीं बड़ी मश्हूर होंदियां बड़ी खशबूदार होंदी जेहदे अस देसी अपने तेल कन्नै अग्गी दे कोले पाइयै देसी स्हाबे दा जेहड़ा तड़का लान्ने कड़श बिच तेल रक्खियै ते ओहदे बिच सगले च सुट्टी ओड़ना अस ओह् इन्नी टेस्ट दाल होंदी ऐ केह् आखदे न और धूनी आह्ली चटनी बी बड़ी अच्छी बनान्ने अस जेहड़ी साढ़े लोक बड़े पसंद करदे के एह पैंथल दी चटनी पैंथल दा गुरगला बड़ा मश्हूर ऐ समोसे जेहड़े साढ़े इद्धर बडे मश्हूर न और चटनी बड़ा अच्छी देहीं आह्ली चटनी ते एह् बड़ी फेमस ऐ साढ़े मंथल एरिये च जां अस यूनिबर्सटी आहला ऐरिया पैंथल कटरा जेहड़ी साढ़ी चटनी बड़ी मश्हूर ऐ कन्नै गुरगला फ्ही साढ़े जेहड़े फैमस न बड़े अच्छे जेहड़े मौमस ना आलू टिक्की होई गेई जां समोसे जां बरगर होई गेआ जां बड़ी सारी आइटमां जियां अपने हत्थें कन्नै त्यार कन्नै ओह् लोग सनाना आक्खदे साढ़े बड़े मश्हूर चीज न थेक्यूं थेक्यूं